दिक्खो जी आऊं ऐं इसलै निक्का बच्चा पर मतलब छड़ी बारमीं गै पास कीती दी ऐ ते अगले साल जाना ऐ अऊं कुतै कालेज पर जे मेरा मतलब एक्सपीरियंस ऐ ना मतलब जे तजर्बा कि फोटो खिच्चने दा ते ओह् ते में मतलब बड़ा अच्छा करी लेदा ऐ हुन धोड़ी पर कोई कम्पटीशन कुम्पीटीशन ते में इल्लै रिजनल जां जम्मू कुतै कुतै बी नि कीत्ते दा ऐ पर अगर कुतै मि मौका लब्भै ते में जरूर करना चांह गा क्यूंकि बड़ी अच्छी गल्ल ऐ में कुतै मिकी मेरी अपनी कोई खूबी ऐ मेरे अंदर ते ओह् मि दस्सने ई लब्भै क्यूंकि जिल्लै दिक्खो मतलब घर आह्ले ते इय्यै गफ्फे गुफ्फे गै कढदे मिकी चौह्बी घैंटे कि तू एह् केह् करदे रौह्ना होन्ना एह् फोटो शोटो खिच्चदे रौह्ना होना एह्दे कन्नै केह् कर लैना तू एह् चौह्बी घैंटे कदें बूह्टे दा खेच्ची लेआ तू कदें किसे दा फोटो खिच्चन लगी पौन्ना होन्ना एह्दे च केह् लब्भना तुगी पर जे मैं एह् कम्पटीशन कुम्पटीशन इय्यां सुनना होन्ना मेरी भैन जन्दी कालेज ओह् मतलब एमएएम कालेज एनएसएस दी प्रेसिडैंट ऐ ते मेरी भैन जन्दी रौह्नदी कालेज कुलेज ते जिल्लै ओह् मि सनांदी कि साढ़े इद्धर इय्यां इय्यां कम्पटीशन होंदे बाह्र इय्यां इय्यां इक चीजा दे नि ओह् ते बड़े गै किस्में सनांदी ऐ कि वेट लिफ्टिंग होई कोई कुतै ओह् पावर लिफ्टिंग कुछ बगैरा बगैरा होइया कोई मतलब कोई डांस दा फंक्शन कम्पटीशन होइया कुतै नुक्कड़ होइया बगैरा बगैरा बथ्हेरा किश सनांदी पर ओह् जिल्लै फोटोग्राफी दा सनांदी ना ते और मिकी बड़ी मतलब इय्यां रूचि आंदी उस गल्ल च कि एह् मतलब बाह्र एह् चीज होंदी ऐ ते एह् चीज एह् खूबी मेरे अंदर है ते में करना उस चीजा ही दस्सना लोकें गी वि दस्सना चाहन्नां ते मतलब अच्छी चीज ऐ कि फोटो खिच्चो इक मतलब कोई सारे बंदे नि खिच्ची सकदे फोटो केईं आक्खी ओड़दे अज्जकल कि एह् साढ़ा कैमरा बड़ा अच्छा अस बड़ा शैल फोटो खिच्च लैना साढ़े कोल आई फोन ऐ स बड़ा शैल असैं बड़ा शैल फोटो खिच्ची लैना जरुरी नि ऐ कि आई फोन जां कैमरे कन्नै गै फोटो खचोंदे शैल फोटो खिच्चने ताईं अपना इक तजुर्बा चाहिदा अपने इक एंगल चाहिदा होंदा अपने इक मतलब पोज चाहिदा होंदा कि इस दा दा असैं फोटो खिच्चना टाइमिंग चाहिदी होंदी सारें कोला जरुरी टाइमिंग होंदी कि अगर टाइमिंग इस टाइम पर फोटो खिच्चेआ ते फोटो मतलब आना जां कि मतलब हुन तुस आपूं गै दिक्खो कोई चींटी ऐ जां कोई बिल्ली ऐ हुन जंगली बिल्लियां जां कोई गली च कुत्ता फिरा दा ते ओह् इक्कै चीज बार बार थोह्ड़ी करग जां ओह् जो मोमेंट ऐ जो ओह् समां ऐ ओ समां थोह्ड़ी लब्भना परतियै ते उसी समें ही इक तस्वीर बिच कैद करने ताईं कुछ स्हानू मतलब खूबी होनी चाहिदी को कैमरा केइयें केइयें दे ते फोन गै नि खुलदे उस टाइमां पर पर ओह् कड्ढने दा ओह् फोटो खिच्चने दा इक तजुर्बा होंदा ते मतलब लोकेंई मि इन्ना ज्ञान नि ऐ इस चीजा दे बारे च कि मैं हल्ली जेह्का ताड़ी ना एह्दे बारे च कदै कुतै कोई अच्छा कैमरे कन्नै कुमरे कन्नै फोटो खिच्चेआ क्यूंकि फोन ते मेरे कोल इय्यां गै कोई इयै दस ज्हार आह्ला हल्का देहा पर में फोटो जिल्लै मतलब खिच्चना होना ते मेरे अपने फोना च बी बड़े शैल फोटो खिच्ची लैन्ना होन्ना पर अगर मि कुतै कम्पटीशन जाने दा मौका लब्भै ते में कुतै करगा कोशिश ते उद्धर में अपना पूरा एकदम मतलब इयां सारे कोला अच्छा अपना प्रदर्शन करगा ताकि मिकी उत्थै पुरस्कार लब्भै पर पुरस्कार दी बी भुक्ख नि ऐ मतलब इक इयां खुशी होनी अपने अंदरो एह् मेरी कि मेरी आदत ऐ एह् खिच्चना फोटो खिच्चना यां मतलब फोटो खिच्चियै अच्छे अच्छे फोटो खिच्चियै अच्छे अच्छे फोटो रक्खना बाकि फोटो नेईं रक्खना एह् मिकी आदत ऐ ते मि मतलब अच्छा लग्गग कि अगर मैं कोई कम्पटीशन कुम्पटीशन करगा ते मतलब लोकें कि बी मैं प्रेरित करगा इस चीजा आस्तै कि तुस आओ एह् चीज करो एह् चीज बड़ी अच्छी ऐ इस चीजा मतलब अच्छी केह् मतलब अपनी खुशी लभदी इक जिल्लै अस कुतै नेचर च जाह्चै कुतै मतलब प्रकृति च अस फिरचै कुतै जाइयै फोटो शोटो खिच्चचै अच्छे जेह् ते जां फिर मतलब कुतै इय्यां निक्के जेह् कतुरु फिरा दे होंदे उं'दे कतुरु इय्यां स्हानू दिक्खने च कि'यां इन्ने प्यारे प्यारे लगदे इन्ने सोह्ने सोह्ने बच्चे जेह् ते उं'दे फोटो खिच्चचै इक मतलब ओह् बनी जंदा कि आहो जादगिरि होंदी कि एह् अस इस जगह गे हे इद्धर असें ए देआ फोटो खिच्चेआ हा इद्धर असैं इयां कीता हा ते अच्छी गल्ल ऐ ते कम्पटीशन च बी केह् गै होना इय्यै होना कि मतलब असें कोई जगह देई ओड़ो कि इस जगह च तुसें फोटो खिच्चियै लेआना जां इस चीज दे बारे च तुसैं खिच्चियै लेआना ते आहो मतलब अगर दिक्खो जि'यां हुन मेरे कोल इय्यां सस्ता देआ फोन ऐ एह्दे च मैं कोई इक होंदा ओह् माइक्रो लैंस माइक्रो लैंस हैनी ऐ पर माइक्रो लैंस होऐ ते उ'दे कन्नै बड़ा सोह्ना फोटो आंदा ते पर बगैर माइक्रो लैंस दे बी केईं बार मैं खिच्ची लैन्ना होन्ना क्यूंकि ओह् धुप्प दी सन रेज दा करना कनैक्शन करन पौंदा कि सन रेज अपोजिट किस साइड दा आ दियां ते तुसैं फोन किस एंगल दा रक्खना ओह् कर करके मैं मैं करना होना केईं बार पर अच्छी गल्ल ऐ अगर मतलब कोई इस चीजा गी मेरे इलावा कोई और सिक्खना चाहे ते मैं उसी बी सिखागा अग्गे चलियै